जोंनि गामिफोराव थ' हाबाफोरखौहाय जोङो ओरैबायदि अबस्थायाव थि खालामनाय जायो जेरै सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनबायब्ला बिनि न'खराव सिख्लानि न'खराव सेंग्रानिफ्राय मानसि फाथायना सोंहैयो बबे समाव जों फैजागोन सोंनो जेब्ला बे सिख्लानि न'निफ्राय आच्चा फैदो होन्नानै जोंखौ फारमिसन होयो होनब्ला गामिनि लिदारफोर साब्रै साबा आइजोफोर सानै साथाम थांनानै रायज्लायहैयो जुदि बिसोरो जोंखौ मानिबायब्ला फैदो होनबायब्ला जों बेजोंनो बिसोरनि हाबाखौ थि खालामनाय जायो आरो बे हाबा थि खालामखांनायनि हाबा थि रायलायखांनायनि उनावहाय जों हाबानि दिन थारिखफोरखौहाय एसे समनि उनाव खिन्था लायो बे खिन्थानायनि गेजेरजोंनो जोंनि गामिफोरनि हाबाफ्रा मन्दलनि हिसाबै लेखा फरा खालामलायनानैहाय बबे समाव हाबा मोनगोन आरो बे हाबा मोनथाव थाव नंगौना नङा सिख्लाया बा सेंग्राया बेखौ नोजोर बोनानैहाय जोंनि हाबानि रायज्लायनाय फरिसयफोरखौ बिफाव लायो सिना फरिखि लालायनानै बर'नि धोरोम जाथि बर'ब्ला आरनाइफोर होलायनानैहाय सिनायखि लायो आरो जोंनि जायगायाव गुबुन गुबुन जाथि धोरोमफोरनि गुबुन गुबुन जाथिफोरनि गुबुन गुबुन नेमखान्थि बादियै बिदिनो सोरहाबा सेंग्रा सिख्ला मिलायाखैबा सोंनानैबो लायनाय जायो आरो सोरबा सोरबा सेंग्रा सिख्ला मिलायखादोंबाबो बिदिनो न'खरनि गारजेनफोरजों रायलायनानै सिख्लाखौ लायनाय जायो जेब्ला बेफोरखौ थिख खालामनाय जायो होनब्ला जोङो हाबानि हाबाफारिखौहाय जों जागायो बे हाबाफारियाव जोंनि जानाय लोंनाय लाहार फाहारखौ गावबागाव धोरोम बा नियम अनुजायैहाय सोरबाबा जानाय लोंनायाव अमा बेदर ना दाउ बोरमा जिखौ जायो बेखौहाय बे हाबाफ्राव मोनजागोन ना बेदरखौ सोरबा ना जायिया अमा मोनजागोन अमा जायिया बोरमा मोनजागोन दाउ मोनजागोन बिदिनो जायो आरो जेब्ला हाबा जायो बेवहाय रावखौबो फारागथि दोना जासे मन्दलिनि गामिनि जेसेबांखि मानसिफोर दङ साफ्रोमखौबो लिंहरजोबनाय जायो आरो बेवहाय उन्दै गेदेर रावखौबो बोराय बेन्थ बासिया जासे गोनां गैयि बासिया जासे बेफोरखौहाय जोङो लेंहर जोबो बेवहाय जाफैनानै बिसोरनो आसिरबाद होनाय जायो साफ्रोमबो जाग्राफ्रा बे हाबानि न'खरनोहाय गरसे गरनै अनसुंथायबो होलांनाय जायो जाय जायफ्रा मोनजादों बिसोरो गोजोन्नाय मोनबाय धयन'बादसै थांनोसै बेफोरबायदि मोजां बाथ्रा बुंनानै ओंखार लांनाय जायो बिदिनो जोंनि हाबाफ्राव जानाय लोंनायनि बेबस्थाया बेनोसै जाय जेरै हागौ सोरबाबा गैजायिफ्रा साहा मुरिजोंनो हाबाखौ खुंनांगौ जायो जायफ्रा गोनांथि जायफ्रा माहाजोन बिसोरो ना बेदर अमा बोरमा दाउ हांसो मोनफ्रोमबो बेदरखौ दोन्नानै ग्रोम ग्रोम रंजा बाजा बेम दामगुलायनानैहाय बेम दामगुलायनानै मोसाग्लुंलायनानै जाहोयो जायफ्रा गोरिब न'खरनि मानसि बिसोरहाबो जायो थेवबाबो जानाय लोंनाय ना बेदरफ्रा एसेबाबो खम जायो जेरैबायदि बेदर बुरजा मोनजानांगौमोन बिदि मोनजानाय नङा थेवबाबो हाबाखौ जोंना रावखौबो नेउसिया जासे गोरिब गुनद्रा बयबो फैलाय नानै जानानै रंजा बाहायै हाबाखौ बेबायदिनो जोंनि गामियाव खुंनाय जायो